औ औ

बिदिनो बाजारफ्रावलाय इदिनो जोंथ' लकेलाव मोना नालाय गोजाननिफ्रायसो लाबोयो ना ओरै भुटाननिफ्राय अबेनिफ्रायबा अबेनिफ्रायबा लाबोना फानफैयोना होमबासो बाजाराव मोनगोन बिदिनो खमलानि दामा थाइसेयावनो एसे फिसाबा फिसा साइसानो बिस थाखा गाहाम एसे गिदिरबा थ्रिस पयथ्रिस बिदि होनथारो जायो बिदिनो लकेलनि गैया माने बायह्रानि साफ्लाय गोजासो जाफैदों लाबोनाय जादों आरो औ औ इदिनो लकेलनि खमलाफ्रा मोनबाबो गोखै जायो आरो मोजां जाया औ इदिनो दस्रा भुटाननि बुर्जा दस्रा दस्रानि सफ्लाय लाबोनायफ्रा इदिनो गोदै जायो अबेबा बिदिनो एसे गोदै अबेबा एसे खैज्रिद इदि जायो आरो बे लकेलनि खमब्लाफ्रा थ' नोङो बायनानैनो जाजाखाया आरो लकेलनि खमलाखौनो मोन्नोनो नागिरखाया आरो बिदिनो दस्रा औ दस्रानिखौसो मोन्नाय जाखायो दरजन दरजनआवथ' बिदिनो बुर्जा थाइयो आरो फिथाइया बिदिनो दामफ्राबो बुर्जा जायो बिदिनो दरजन फिसाफ्रा बिदिनो बारा गिदिर दर जन नङैफ्रा बिदिनो दुइ आराय हाजार गाहाम जायो एसे फिसाबा बिदिनो माबा दुइ हाजार गाहाम जायो आरो

खमायनायालाय बिदिनो माबायाव थाइसेयाव एसे रेथे थे बिदिनो फचिस थाखा गाहाम बिस थाखा गाहामनिखौ बिसथाखा गाहामनिखौ बिदिनो एसे खमाय जागोन बुर्जा लाङोबा आमफाय माने खम लाङोबा खमायनाय नङा आङो आमफ्राय बै गिदिर गिदिरखौ एसे खमायगोन आरो खमाय खमायद्राय जानाय नङा ना माने जोंहा माने बिदिनो गोजाननिफ्राय गारि बारहा गारनानैसो जोंबो लाबोयो नालाय ओंखायनो जोङो अभारखौ खमायनो हाया जोंबो बिदिजोंनो जायो नालाय थाइसे थाइनै लाभ जोंनो जायो जोंबो ओंखायनो खमाया जोङो बारा एसेल' खमायो दरजन मोनसे ए दे खमाय जागोन औ इदिनो आराय हाजार सोनिखौ आङो दुइस' थिनस'सो गारगोन आरो औ हाला ओहो आंहाबो बिदिनो गोजाननिफ्राय लाबोनानै फानस'नानै एसेबाबो थाव संख्रि बानलु जायो नालाय बारा अभार खमायनो हाया आरो औ दे